میں اگر سچ بتاؤں تو میں بہت سارے فلمی ستاروں سے ملنا چاہتی ہوں جس میں سے ایک واںا جلی بھی ہے دیکھیے سب سے پہلی بات تو وہا جلی جو ایکٹنگ کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھا ایکٹنگ کرتے ہیں مطلب اتنا اچھا ایکٹنگ کرتے ہیں اور اوپر سے وہ ہینسم بھی ہے اور مطلب وہ جب وہ جب فلمی دنیا سے باہر بھی رہتے ہیں تو ذاتی طور پہ وہ اتنا اچھا بولتے ہیں وہ اتنے اچھے اچھے الفاظ اور ان کی سوچ کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان سے بہت سارے سوال پوچھوں کہ آپ مطلب ایک تو وہ اتنی اچھی ایکٹنگ کیسے کر لیتے ہیں مطلب اتنی اچھی مائنڈ بلوگ اور اوپر سے وہ بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں اور میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ جو کوئی کوئی لائن بولتے ہیں وہ اتنا اچھا بولتے ہیں کہ مطلب حقیقیت حقیقت کی زندگی میں جو مجھے بہت پسند ہے میں دانش ت من سے بھی ملنا چاہوں گی ان کی وائف سے آئزہ کان جو وہ لوگ اتنا اچھا ایکٹنگ کرتے ہیں اور وہ لوگ واقعی میں بہت اچھے بھی ہیں وہ ہر چیز کو مینٹین کر کے چلتے ہیں مطلب میں ان سے ذیااتی طور میں ملنا چاہوں گی اور بہت سارے بات پوچھوں گی مجھے پسند بھی ہیں ان لوگوں سے ملنا مطلب میں ان سے ملوں گی اور مے زیادہ تر لوگ مجھے مجھے پہلی بات تو مجھے پاکستانی ڈرامہ دیکھنا بہت پسند ہے تو میں وہاں پہ وہ لوگ جیسے ہوتا ہے ن کہ وہ لوگ چنتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ ڈرامہ دیکھنا ہے تو وہ لوگ جو بناتے ہیں وہ اتنا اچھا بناتے ہیں مطلب بہت اچھا بنات